हाँ हमारे पास एक मवेसी है वह बहुत अच्छी है वह दिन मैं दस लीटर दूध देती है और वह उसका एक नवजात बछड़ा भी हुआ है वह बछड़ा बहुत ही प्यारा है वह अपने माँ बिना नहीं रह सकता और वह भी अपने बच्चे बिना दूध नहीं देती है जब तक उसका बच्चा उसके पास न लाओ तो दूध नहीं देगी